جی کون میں عبدل جی جی میں عبد اللہ بات کر رہا ہوں پورنیہ سے جی میں عبد اللہ بات کر رہا ہوں میرے کو آپ کا نمبر محی الدین سے ملا میرے کو پتہ چلا ہے کہ آپ کافی اچھے فوٹو گرافر ہیں اور میرے کچھ گھر میں فنکشنز ہونے والے ہیں شادی کے تو میں نے سوچا کہ آپ سے رابطہ کروں یہی آنے والے دنوں میں جی نومبر کے مہینے میں میں نے اصل میں کچھ فوٹو گرافی کے سیمپلز دیکھے تھے لیکن مجھے وہ خاص اہمیت کے حامل نہیں لگے اور میں نے ان کو توجہ نہیں دی پھر میں نے ایک دوست سے ذکر کیا محی الدین سے تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا تو میں نے آپ سے رابطہ کیا آپ بتائیں آپ کی فوٹو کی کیا کیا کوالٹیز ہیں دیکھیے دیکھیے جو پروگرام ہیں وہ تو نومبر کے مہینے میں ہیں اور نومبر کے بیچ میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پندرہ تاریخ سولہ تاریخ سترہ تاریخ تین چار دن شادیوں کے عموماً پروگرام چلتے ہیں تو اس موقعے پر انشاء اللہ آپ کو بلایا جائے گا اور اگر آپ کا اس موقعے پر اچھا پروگرام رہا تو میرے پاس اور آگے اپنی کمپنی کے لیے اور اپنے پروجیکٹس کے لیے آپ کے کام رہ سکتے ہیں تو آپ اس پندرہ سولہ اور سترہ تاریخ کو اگر آپ تین دن آپ کو پانچ پانچ گھنٹے کا کام ہوگا اگر آپ دے سکتے ہیں تو بتائیے جی جی جی

جی جی جی جی

جی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ مجھے واٹساپ کر دیجیے لوکیشن میں انشاء اللہ آپ کی دکان پہ آجاتا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے جی جی ٹھیک ہے